में रातीं देर तक ते में जैदातर बुक्कां अदूं पढ़ियां हियां जदूं मेरी टैंथ दी कलास ही में टैंथ दी कलास च जिसलै मेरे अग्जाम आंदे हे जैदातर बुक्स में उसलै गै पढ़दी ही ते हून बी जिसलै मेरे अग्जामस बगैरा जिसलै मेरे पेपर बगैरा होंदे न में उसलै गै मतलब पढ़नी होन्नी आं पेपर दे डर कन्नै मतलब में रातीं देर तक्कर पढ़दी होन्नी आं ते रातीं लेट गै सौना होंदा फिर जिसलै पेपर होई जान ते उस डर कन्नै कि कल पेपर ऐ अज्ज पढ़ना ऐं मतलब कि जैदतर ते लेट में इक करियै सुत्ती दियां आं होर होर जिसलै मेरी टैंथ दी कलास ही में जैदातर में पसंद हा मिगी साइंस साइंस बिच्च बी मिगी जैदातर पसंद हा मैटल ऐंड़ नॉन मैटल जेह्ड़ा चैप्टर हा जैदातर में मतलब कि जैदातर उऐ रीड़ करदी रौंह्दी ही फिर ओह्दे बाद जिसलै जेह्दा पेपर आंदा हा में उसदी मतलब पूरी पूरी रात पढ़ना ऐ पढ़ना ऐ सिर्फ पढ़ाना ऐ तां कि कल पेपर ऐ में पढ़ना ऐ ते फिर इ'यां फिर पूरी रात पढ़दे र'वो होर बी फिर जेह्ड़ी बुक्स होंदी मतलब मिगी बुक्स मतलब मिगी पढ़ना बड़ा पसंद ऐ कोई बी जिसलै मिगी टैम लग्गै में पढ़नी होन्नी आं जिसलै में बैह्ल्ली होन्नी आं जां कुछ मतलब कि करने गी नेईं मिलै रातीं मतलब रातीं कुछ ऐसा होंदा कि कुछ करने दी नींदर नेईं पवा दी होंदी उसले मन करदा कि कुछ पढ़चै फिर में पूरी रात मतलब कि पढ़दी रौह्नी होन्नी आं कोई बी बुक्क लेई लेई जि'यां मेरी हून मतलब कोई बी कलास होऐ कल जेह्ड़ा मैम ने बोले दा हौग में तुसेंगी अज्ज एह् पढ़ाया ऐ कल में एह् सुनना ऐं ते बस उऐ पढ़ना अज्ज इन्ना अज्ज पढ़ाया मैम नै मैम नै बोलेआ अज्ज में एह् पढ़ाया ऐ तुसें अज्ज एह् दिक्खी लैओ में कल्ल एह् सुनना ऐं तुंदे कोला तुसें गी केह् केह् पढ़ाया ते उऐ पढ़ना फिर उऐ रीड करना पूरी रात कि इ'दे बारै में जैदातर यूटयूब दी मदद लैन्नी होन्नी आं यूटयूब पर में अजकल्ल ते ओह्दे पर सब कुछ मिली जंदा यूटयूब पर में सर्च करनी होन्नी आं फिर में उत्थुआं दा समझी सुमझियै मतलब कि लिखनी होन्नी ऐं रीड करनी होन्नी ऐं बड़ा पढ़नी होन्नी आं उस चीज गी समझी सुमझियै फिर में फिर अग्गें में जिसलै पुज्जदी फिर में सनाई ओड़नी होन्नी आं बस एह् ऐ ते मिगी ना पढ़ने दा जि'यां रातीं जि'यां इक बुक्क पढ़ी फिर मतलब कि इक पढ़ी दुई पढ़ी इ'यां इ'यां करदे टैम कि'यां निकली जंदा पता नेईं लगदा में जि'यां हून मेरा हून असें पढ़ना कि कल साढ़ा अग़्ज़ाम ऐ इक ऐह्कड़ा पढ़नी होन्नी आं इक ते जिसलै मेरा कुतै मन निं करा'रदा होंदा किश निं मतलब कुछ बी करने दा मन निं करा'रदा होंदा उसलै में कोई बी बुक्क लेई लैन्नी होन्नी आं ओह् रीड करनी होन्नी आं फिर मतलब कोई बी जि'यां भागवत गीता होई उं'दी बुक्क लेई लेई जिसलै मैडिटेशन करनी होन्नी आं उसलै बी मतलब बुक्क पेदी होंदी ऐ पढ़नी होन्नी आं होर सब कुछ मतलब बस पढ़ना ऐ कि कोई बी बुक्क लब्भी जा बैह्ल्ले नेईं बौह्न होंदा ताहियें गै में रातीं बी मतलब सवेरै ते टैम निं लगदा कालेज जाओ फिर उद्धर जाओ फिर रातीं गै टैम होंदा ऐ रातीं गै पढना पौंदा ऐ तां गै फिर जिन्नियां बी बुक्कां होंदियां फिर पढ़ना पौंदा रातीं जि'यां कल टैस्ट ऐ कोई उसदे बारे च पढ़ना कोई यूटयूब दी मदद लैनी उत्थै समझना फिर पढ़ना फिर एह् सब कुछ मतलब कि पढ़ी लैओ अगर इक बारी पढ़ी लैओ ना ओह् दमाकै च बेही जंदा ऐ ते उसदे रिलेटिड़ गै में पढ़दी रौह्न्नी होन्नी आं जेह्ड़ा सबजैक्ट मिगी प्यारा लगदा होऐ बस इ'यै पढ़नी होन्नी ऐ हिन्दी होई गेई इंगलिश होई गेई बड़े सबजैक्ट मतलब अलग अलग होंदे न डोगरी होई गेई डोगरी होई गेई पंजाबी में ते पंजाबी सवजैक्ट ऐ उसदे रिलेटड़ ओह्दे बारे च बी पढ़दी रोह्न्नी होन्नी आं यूटयूब दे रिलेटिड़ यूटयूब पर दिखदी रौह्न्नी होन्नी आं कि में पंजाबी सबजैक्ट रक्खी लेदा उसदे बारे च पढ़दी रौह्न्नी होन्नी आं गुरुग्रंथ साहिब जी बड़ी ऐसी बुक्कां न मतलब कि जेह्ड़ी रातीं में पढ़ने च पढ़नी होन्नी आं